टेक्नोलॉजी फ़ोटोग्राफ़ी शाबी ऐं वॾी तब्दील आंदी आहे पेहिरियों फ़िल्म फ़ोटोग्राफ़ी लाइ इस्तेमालु कई वेई जंहिंखे फ़ोटोग्राफ़र पारां हथु कयो वियो पोइ डार्क रूम में शाही कयो वियो ऐं पोइ छापियो हिन खां पोइ डिजीटल फ़ोटोग्राफ़ी जी आमद सां फ़ोटोग्राफ़ी जो तरीक़ो मुक़म्मल तौर ते तब्दील थी वियो आहे डिजीटल फ़ोटोग्राफ़ी फ़ोटोग्राफ़ी खे वधीक रसाई ऐं सस्ता बणाए छॾियो आहे साॻी वक़्ति फ़ोटोग्राफ़ी हाणे टेक्नोलॉजी तब्दीलियुनि सां पंहिंजियुनि महारथियुनि खे तेज़ी सां बहितर बणाइण सघनि था ऐं हुननि फ़ोटोग्राफ़ी जे बणाइण खे वधीक बहितर बणाए सघनि था न्यूं टेक्नोलॉजी फ़ोटोग्राफ़ी जे तरीक़े सां तमामु घणी तब्दील थी वेई आहिनि मिसालु तौर ते डिजीटल केमरा ऐं अमास जा फ़ोटोग्राफ़र हाणे टेक्नीकल तौर ते बहितर बहितर फ़ोटोग्राफ़ी करे सघनि था फ़ोटोग्राफ़र पाणेई फ़ोटो एडिटिंग सोफ़्ट वीअर इस्तेमालु कंदा ऐं पैंजी फ़ोटो एडिट करणु असल ॻोल्हे छॾियो आहे इनखां अवल सोशल मीडिआ ऐं इंटरनेट जे अचण सां फ़ोटोग्राफ़ी जो वधारो ऐं इस्तेमालु ॾाढो ई वधीक थी वियो आहे माण्हू हाणे असानी सां इंटरनेट ते पंहिंजी फ़ोटोग्राफ़ शेर करे सघनि था ऐं वल्ड वाइड दुनिया में पंहिंजो तमामु ता ज़ाहिर करे सघनि था हिन तरीक़े सां नईं टेक्नोलॉजी फ़ोटोग्राफ़ी ऐं शबाब में तमामु घणी तब्दील थियूं आहिनि ऐं फ़ोटोग्राफ़िनि खे नओं तरीक़े सां फ़ोटोग्राफ़ी करण जो मौक़ो मिल्यो आहे